میرا پسندیدہ كھیل فٹ بال ہے میں فٹ بال میچ بہت زیادہ كھیلتا ہوں اور جب بھی ٹائم ملتا ہے میں فٹ بال میچ ہی كھیلنے كے لیے نكلتا ہوں اس كی بہت بڑی وجہ یہ ہے كہ ہم اس كو كیوں پسند كرتے ہیں كیونكہ اس میں زیادہ ورجش كرنے كا موقع ملتا ہے اس میں دورنے بھاگنے اور ایک دوسرے سے شبقت لے جانے كا موقع ملتا ہے اور اس میں ہم كوشش كرتے ہیں اسی طریقے سے یہ كھیل ایسا واحد كھیل ہے جس میں چوٹ كھانے اور اسی طریکے سے دوسرے رسک بہت كم ہوتے ہیں جس كی وجہ سے ہم اس كھیل كو ترجیح دیتے ہیں اور پسند كرتے ہیں